हँ हेलो हँ प्रणाम प्रणाम हँ क्या बात है बिहार घुमै लए आयल छियै तऽ हम तऽ अररिया जिला सऽ बजै छियै तऽ बिहार जिलामे एतना तऽ अररिया जिला खूब बढ़िऑं छै एतना घुमि जाउ मन्दिर छै सब जिला से बढ़िऑं बढ़िऑं छै आब घुमि कऽ अपन काम करू देखू घुमि फिरके आबि जाउ एतऽ यहाँ मधुबनी जिला छै हँ बढ़िऑं छै बढ़िऑं छै आबि कऽ देखियौ बढ़िऑं छै घुमबै फिरबै तब ने बगलमे सिंघेश्वर मन्दिर छै ओतऽ आबि कऽ जल फूल ढारियौ पूर्णिया जिला छै मधुबनी जिला छै सहरसा जिला छै सब जिला छै एहिमे लागले लागले छै मन्दिर सब छै बढ़िऑं बढ़िऑं जगह छै आबिके देख सुनिके अपन घुमू फिरू केहन होइ छै कतऽ होइ छै घुमि फिर लिअ इहए मन्दिर छै सिंघेश्वर मन्दिर छै छै काली मन्दिर छै अररिया जिलामे इहए सभ पड़ै छै अपन आबि कऽ देख लिअ हँ बहुत अच्छा छै आबिके देख लिअ देखै सुनैमे कोइ हर्जा नहि छै बिहार घुमै लए आयल छै तऽ ओहि सऽ मन्दिरो सब घुमि लिअ जिला छै मे छै जिला मधेपुरा जिला छै सहरसा जिला छै पूर्णिया जिला छै मन्दिर सब छै अगल बगल हँ छै बहुत बहुत बहुत अच्छा अच्छा सब सबकिछु छै आबि कऽ घुमि फिर कऽ देख लिअ हँ घुमाए फिराए देबै की आबि जाउ घुमाए फिराए कऽ कए देब तब घर भेज देब जे सब नहि छै देखल सुनल से सब देखाए सुनाए देबै आओर काली मन्दिर छै अररियाके बगलमे ओहिठिना जल फूल दए लिअ पूजा पाठ कए लिअ आ बिहार घुमै लए आयल छियै तऽ देखबै ने मन्दिर सब हँ हँ छै की हँ बगलमे मन्दिर छै भोला बाबाके मन्दिर छै भगवती मन्दिर छै सबकिछु छै छै चाय नाश्ता पानि सब छै जेहन चाय ठण्डा सबकिछु छै गर्मी छै तऽ ठण्डो छै कोनो दिक्कत नहि आबि कऽ घुमि सकै छियै लए भी सकै छियै खाय भी सकै छियै हँ टाइम निकालने छियै आबि जाउ जिला छै जिला तऽ खोजि कऽ ऊपर कैरिये लेतै ने जिलामे तऽ हरबै छै लोक